हाँ जी नमस्ते अरे पता लगा है कि आप अच्छे स्वर्णकार हैं सोना ये

हाँ तो लड़की की शादी है हाँ उसके लिए कुछ आभूषण की जरूरत है तो अच्छे और सस्ते क्वालिटी भी अच्छी चाहिए तो

नंदा के मोह अच्छा तो हाँ हाँ तो ये बताइए की रोज दुकान खुली रहती है कि हफ्ते में हाँ तो हमें अँगूठी चाह रही है अँगूठी चौबीस कैरेट वाली चाहिए आ रेट क्या चल रहा तो तीस पैंतीस हजार ये ये अँगूठी चल रहा है कि ग्राम चल रहा अच्छा दस ग्राम वाली कितना के पड़ेगा आ और हीरा वाली अँगूठी चाहिए तो

अच्छा हाँ ठीक है तो आप जरा अच्छे चीज जा त अच्छी चीज देंगे और अच्छे दाम में दे देंगे तो फिर हम पधारेंगे

अरे लड़के की शादी करना है हाँ हाँ अरे लड़की की शादी तो करनी थी अब फिर नंबर आएगी तो देखा जाएगा हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते